میں نے ایک فین لیا تھا فین میں اسٹارٹنگ میں تو اچھا چلا اسپیڈ بھی تھی اس میں اور ہوا بھی بہت اچھی دیتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں کے بعد اس کی اسپیڈ کم ہو گئی اور ہوا بھی کم ہو گئی اور پوری طرح سے وہ ہوا نہیں دے پا رہی تھی اور سکون بھی نہیں مل رہا تھا اور اس کے شاید اس کے پروڈکٹ اندر کا کچھ خراب ہو گیا ہو پتہ نہیں لیکن اس کا ایکسپیرئنس تھوڑا اچھا نہیں رہا ہمارے ساتھ